گڈ مارننگ سر سر ایک کام تھا آپ ٹریول آفس سے بول رہے ہیں سر کیا سر ہم دس لوگ ہیں اور ہمیں جو ہے نا پچیس تاریخ کو کانپور جانا ہے تو آپ بتا دیجیے کہ اس کے ٹکٹ اور کس سے بہتر رہے گا چیز کا آپ کے پاس آپ کے پاس گاڑی ایسی کون سی ہے جس میں دس لوگ آ جائیں اچھا اچھا آپ آپ دیکھ کے بتائیے پچیس تاریخ میں کانپور کی کوئی ٹرین ہے یا نہیں ہے جی اچھا اچھا ٹھیک ہے بتائیے سر کس وقت ہے صبح میں ہے شام میں ہے رات میں ہے یہ تو بتائیے مجھے

اچھا اچھا اور سر ایک بات مجھے معلوم کرنی تھی کتنے گھنٹے کی جرنی جرنی رہے گی ہماری کتنے گھنٹے کا سفر رہے گا چھ گھنٹے کے لیے اچھا اچھا تو ٹھیک ہے آپ چھ گھنٹے کا سفر رہے گا تین بجے جیسے ہماری گاڑی رہے گی تو ہم کتنے بجے پہنچ جائیں گے وہاں پر اچھا اچھا ٹھیک ہے آپ مجھے وہ بھیج دیے اپنا اسکینر کیونکہ ڈائریکٹ اگر میں فون پے پہ پیسے کروں گا تو اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے غلط جگہ پہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں منی تو آپ اگر مجھے اس اسکینر بھیج دیں گے تو اس سے اب ایک منٹ سنیے تو سر میرا واٹساپ نمبر یہی ہے جس پہ آپ بات کر رہے ہیں سنو تو یہی ہے میرا واٹساپ نمبر آپ اسی پہ ہی ڈال دیجیے گا ٹھیک ہے اسکینر میں آپ کو ابھی پیمنٹ کرتا ہوں پھر مجھے آپ ٹکٹ کی وہ بھیج دیجیے گا میرے نمبر پہ ہی ٹھیک ہے سر شکریہ سر بہت دھنیہ ٹھیک